एना हमसब खानाके रेसेपी बहुत तरहके जानय छी जेना अहाँके भऽ गेल अहाँके दालि भात तरकारी आओर प्रकारके तरुआ पापड़ तिलौड़ी बहुत एहन चीज छै जे हमसब अपनेसँ बना लै छियै आओर एहनो बहुत सारा चीज छै जे हमसब अपनासँ नहि बना पाबय छी एकबेर दू बेर ट्राइ भी करय छी पर वो स्वाद ओहन नहि मिल पाबय छै जेहन हम आर सोचय छियै फेर उ चीज बनबय लए हमसब दोसर से पुछलहुँ घरमे अगर कोइ बनबय छथिन तऽ हुनका देखलहुँ हुनकासँ किछु पुछलहुँ जे ई चीज केना बनय छै तऽ उ बतेलखिन कि मतलब एना बनय छै ओइमे हर चीज पुछिकऽ बनेलहुँ तब उ धीरे धीरे ओकर स्वाद एक दू बेर ट्राइ कयलाके बाद उ ठीक भऽ जाइ छै फेर जेहन स्वाद हमसब चाहय छियै तहन वो बनि जाइ छै आओर एहन बहुत तरहके रेसपी छै जे कि हमरा आरके कोनो कोनो त्यौहारपर भी हमसब बनबय छियै जेना अहाँके कोनो खास दिनपर खीर पूरी बनल एहन बहुत त्योहार छै जे अहाँ अहाँके जादा खीर पूरी बनय छै हमसब ओहो सब बनबा बनबय छियै आओर बहुत एहन तरहके उ छै जाहिमे हमसब बहुत जादा खानो पीना बनेलहुँ घरमे ही कोइ भी चीज जैसे अहाँ पूरी लऽ लिअ पूरी बनबय लए ही हमसब पहिले आटाके सानिके रखलहुँ आटाके सानलाके बाद हमसब चनाके दालि आनलहुँ चनाके दालि आनिकऽ ओकरा उबाललहुँ उबालिकऽ फेर ओइमे ओकरा उबालिकऽ सिल्ला लोढ़ीपर ओकरा पिसलहुँ पीसकऽ ओइके बाद ओकरा मिर्चीके फोरन दऽ कऽ ओकरा भुजि देलहुँ भुजिकऽ ओइमे नमक मिला देलहुँ नमक मिलेलाके बाद ओकरा दालिके ओइमे डालि देलहुँ डालिकऽ दालिके डालिकऽ ओकरा भुजलहुँ भुजिकऽ फेर ओकरा आटा सानलहुँ ओइके बाद ओइमे भरिकऽ ओइके बाद ओकरा बेलकऽ तब पूरी बनेलहुँ ओकरा बाद कराहीमे डालिकऽ ओकरा तेल गरम कयलहुँ गरम कऽ कऽ फेर ओकरा छानलहुँ ओइमे छानिकऽ ओइके बाद फेर निकाललहुँ तऽ फेर अहाँ जेहन हमसब चाहय छियै ओहन स्वाद आबि जाइ छै अगर अहाँ अगर हमसब बेसिक बनबय लए जेना चाहय छियै कम अथीमे तऽ उहो भऽ जाइ छै ओइके बाद